असांजे एराज़ी में पहिरीं जी कंपेयर में हॉस्पिटल में घणी सुविधाऊं ॾाढी उपलब्ध कराई वयूं आहिनि केॾियूं ई सारियूं नयूं मशीनियूं मरीज़नि जे लाइ उपलब्ध करायूं वयूं आहिनि उन्हनि जे लाइ मुफ ॾाढे घटि रेंज इन पैसे जे हिन में इवन घटि हिन तकलीफ़ुनि जे लाइ करे करे उन्हनि जे लाइ मशीनियूं बि तियारु कयूं वयूं आहिनि ऐं ऐं असांजे हितां जा डॉक्टर फ्री में बि सेवाऊं प्रोवाइट करे रहिया आहिनि जंहिंजे करे भाई सिर्फ़ु पैसे वारा न पर ग़रीबु घर जा माण्हू बि उन जी सुविधाउनि जो सुठो लाभु वठी सघंदा आहिनि